म्हाका दिस्ता आमी घरानच हॉस्पिटलांत वच्चें पयलें आमी घरानूच उपाय केल्लो बरो कारण आमच्या घरान ज्या जें जें वस्तू आसता लवंगा तिखी मिरी जाय तीं जीं वखदां जी वखदां करपाक जाय तीं सगळी सामान आमच्या घरांत आसता समज आमच्या पोटान दुखलें जाल्यार तो ओंव आसता तो आमी खातात पोटांत थांबता आनी थंडी जाली जाल्यार आमी काडो करून घेतात वाफ घेतात हें इतलेंय जर आमी इजी आमकां तें घरान मेळटा आनी तेजो दुस परिणाम म्हणटा तो जायना कारण हें सगळें आमी आमच्या हातीन जें करतात आनी इतलेंय करून जर आमका जें कितें दुयेंस जाला तें बरें जायना जाल्यार आमकां डॉक्टरा कडेन वचेंच पडटा आनी डॉक्टर जें कितें आमका सांगता वखदां दिता कितेंय मॅडिकल करपाक लायता कितें सांगता तें आमकां तें डॉक्टरा कडेन गेले नंतर करचें पडटा आनी डॉक्टरान दिल्ली जीं वखदां आसा तीं आमकां घेवपाक पडटा पण म्हाका दिसता हॉस्पिटलांत वचचें पयलीं आमी जाता तितलो घराच उपाय केल्लो बरो